हमर वर्तमानके शिक्षक हथिन अच्छासे पढ़ाबैत हथिन हम पढ़ै जाइत छियै तऽ हम जे पुछैत छियै से तऽ एतना अच्छासँ बताबैत हथिन बताबैत छथुन बताबैत छथुन कि ओ हमरा एक बेरमे समझमे आबि जाइत छै ओ बहुत अच्छा टी टीचर हथुन बहुत मतलब समझाबैमे हुनकर इतना अच्छा अथि बोलैके सैलरि बताबैके सैलरि इतना अच्छा हइ कि ओ बताबैत हथुन तब कोइ भी स्टुडेन्टके एकबेरमे समझमे आबि सकैत छै अइसन समझबैत हथुन आओर ओ ओ हर तरहके स्टुडेन्टके पढ़बैत हथुन चाहे ओ तेज हो चाहे पढ़ैमे चाहे कमजोर होइ चाहे मतलब पढ़ैमे कमजोर होइ चाहे तेज होइ आओर चाहे कोइ तरहके कोनो क्षेत्रके पढ़ाइ करैत होइ सभ तरहके पढ़ाबै छथुन आओर बहुत अच्छा से पढ़बै हथुन कोइ भी क्षेत्रके बात चाहे ओ धर्मके बात होइ चाहे पढ़ाइके बात होइ चाहे खेती गृहस्थीके बात होइ हर चीजमे इतना अच्छा समझबैत हथिन कि केओ भी विद्यार्थीके समझमे आबि जाइत छै तऽ ओ बहुत ही अच्छा इन्सान हथिन जे बहुत अच्छा इन्सान भी हथिन आओर बहुत अच्छा शिक्षक भी हथिन बहुत अच्छा पिता भी हथिन आओर बहुत अच्छा व्यवस्थापक भी हथिन हमरे गाँवके बगलमे पढ़बैत हथिन